नौ सौ पैंतालीस तीन सौ अट्ठाईस चार सौ बत्तीस पाँच लाख अट्ठाईस हज़ार चार सौ उन्तीस उनसठ हज़ार चार सौ पच्चीस